हाँ मैंने अपने मम्मी के जन्मदिन पर उनके लिए उपहार के रूप में एक कविता लिखी थी जिसमें मैंने अपनी मम्मी के बारे में बताया था कि वह मुझे कितना प्यार करती है उस कविता में मैंने अपनी मम्मी के बारे में लिखा था कि जब मैं छोटी थी तो वह मुझे सुलाने के लिए कैसे लोरियाँ सुनाते रहती थी कैसे मेरी माँ मुझे सुलाने के लिए रात रात भर जागा करती थी अगर मेरी तबियत खराब रहती थी तो मेरी माँ रात भर जाग कर मेरा ख्याल रखती थी मेरी देखभाल करती थी मेरे पास बैठी रहती थी और मेरी माँ हमेशा अपने से पहले मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी मेरी माँ ही मेरी पहली गुरु है जिन्होंने मुझे इस संसार के बारे में बताया है बोलना सिखाया है चलना सिखाया है और यह कविता सुन कर मेरी माँ की आँखें भर आई और उनको यह कविता बहुत अच्छी लगी और यह कविता सुन कर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और मैंने एक बार अपनी पापा के जन्मदिन पर भी उपहार के रूप में अपने पापा के लिए एक कविता बनाई थी मैंने उसमें अपने पापा के बारे में लिखा था कि वह कितनी मेहनत करने के बाद भी हमेशा कोई भी त्योहार त्योहारों पर अपने लिए कभी कुछ नहीं लाते थे हमेशा मेरे लिए ही नए कपड़े खिलौने मिठाइयाँ ले कर आते रहे लेकिन अपने लिए उन्होंने कभी त्योहारों पर नए कपड़े नहीं लिए हैं वे उनके लिए कभी कुछ नहीं लाते थे और वे हर त्योहारों पर वही उनके पुराने कपड़े पहना करते थे इसलिए मेरे पापा दुनिया के सबसे सबसे अच्छे पापा हैं मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँं और जब मैंने उन्हें कविता सुनाई तो वह भावुक हो गए उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और रोने लगे